हैलो हैलो फायर ब्रिगेड चा बोला दे ओह् साढ़े म्हल्ले अग्ग लग्गी ते तारां सर्किल कीतियां ते जल्दी जल्दी आएओ अग्ग बुझाने ई ते बड़ा नकसान होए दा ऐ बड़ा नकसान अड्रैस लिखो भिंडी कैंप वार्ड नंबर चार जल्दी पुज्जो जल्दी बड़ा नकसान होआ दा ऐ तारां सड़ा दियां इक दूए घर अग्ग लग्गा दी इन्नी जल्दी आएओ